ہمارے دیش کی خواتینوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ایک خاص چیلنجز ہے کہ کئی بار ان کے پریوار میں ان کے جو خاندان والے ان کی تعلیم پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے یا انہیں ان کی اتنی امداد نہیں کرتے جتنی ان کی کرنی چاہیے حالاں کہ راجیہ سرکار اس کے لیے کوشش کر رہی ہے اور ذرا اس دیش کے سرکاری اسکولوں میں سبھی لڑکے اور لڑکیوں کے لیے فری میں مفت میں تعلیم دینے کا کا انتظام کیا ہے ساتھ ہی ہمارے شہروں میں قانون ویوستھا جو ہے اس اچھی قانون ویہ وستھا کا انتظام کیا گیا ہے اور جو ہمارے دیش کی بیٹیاں الگ الگ شہروں میں جا کر نوکریاں کر رہی ہیں پڑھائی کر رہی ہیں اور الگ الگ اسپورٹس میں اور سائنس کے چھیتر میں اپنا نام روشن کر رہی ہیں